हाँ स्थानीय इंडोर गेम कुछ जो मुझे बहुत पसंद है जैसे कि लूडो है कैरम है सांप सीढ़ी है शतरंज है और भी कई सारे गेम है जैसे कि लूडो होते हैं उसमें चार पार्टनर्स होते हैं अपने चारों बैठ के लूडो खेलते हैं उसमें पासा फेंकते हैं फिर जो भी अंक आते हैं उसके हिसाब से उनको चाल चलनी होती है कैरम उसमें गोटी होती है रानी होती है उसको पाने के लिए लोग चार लोग आपस में गेम खेलते हैं सांप सीढ़ी उसमें गिनतियां होती हैं जिसके हिसाब से हम ऊपर पासे के हिसाब से जाते हैं और सांप काट लेता है तो वापस नीचे आ जाते हैं शतरंज ये मेरा एक बहुत पसंदीदा गेम है शतरंज मुझे बहुत पसंद है खेलने को जिसमें दो आगे का अपना एक दुश्मन होता है उसको अपन हारने के लिए लड़ते हैं राजा को जिताने के लिए शतरंज एक मेरा बहुत पसंदीदा गेम है वजीर होता है उसमें रानी होती है राजा होता है और अपन उसको खेलना सीखते हैं उसे दिमाग भी बहुत तेज होता है शतरंज एक ऐसा गेम है जिसे अपन अपनी चाल से पहले सामने वाले की चाल को समझना पड़ता है कि वो क्या चल रहा है ताकि अपन हार ना जाए शतरंज एक ऐसा गेम है जिससे दिमाग अपना बहुत ज़्यादा तेज होता है और जो भी अपनी चिंताएं हैं उसे अपन दूर हो जाते हैं अपना दिमाग बहुत अच्छे से काम करने लगता है और उसमें जितनी परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती है मुझे बहुत सारे इंडोर गेम खेलना बहुत पसंद है